नेईं में कदें बी अपनी चित्रकारी कुसै गी नेईं दित्ती ऐ कुसै गी दस्सी दी नेईं ऐ जां कुतै भेजी दी होऐ ऐसा कदें नी ऐ जेह्के मेरी चित्रकारी तुसें आक्खो तां इ'यां कोई इन्नी शैल नी कि अ'ऊं कुसै गी देई सकां कोई उसी दिक्खना चाह्ग जां कुसै गी ओह् शैल लग्गग इ'यां माड़ी मुट्टी गै अ'ऊं करी लैन्नी कोई इन्नी शैल नी करनी ऐ कि कुसै अ'ऊं देङ ब कन्नै में कुसै चित्रकारी दा प्रतियोगिता में उसदे च हैस्सा लैता हा ते मिगी उसदे दस्स रपेऽ इनाम थ्होएआ हा ते मिगी बड़ी खुशी होई ही कन्नै उसदी जेह्की चीज़ जिस बी टापक उप्पर असें चित्रकारी कीती ही तां ओह् हा कि साढ़ै लागै दुआगै जेह्की ऐ एह् साढ़ी असें कियां साफ सफाई रक्खनी चाहि्दी ते सफाई दे केह् फायदे होंदे इस इसदे उप्पर असें चित्रकारी कीती ही चित्रकारी में कोई आक्खो इन्नी शैल नेईं ही पर उ'नेंगी मेरी ओह् पसंद आई ते उ'नें मिगी दस्स रपेऽ इनाम बी दित्ते हे ओह्दे ते मेरी चित्रकारी कोई इन्नी शैल नी ऐ ही कोई उसी दिक्खना पसंद करोग जां कुसै गी ओह् शैल लग्गग ते मेरा जेह्का इक हांडियां में उसदे प्रतियोगिता च हैस्सा लैता हा उसदा जेह्का मेरा ऐ हा ते मिगी इ'यां बड़ा अच्छा लगेआ हा ब फ्ही बी दिक्खो हां तुसें अगर इस कम्मै च अग्गैं बधना ऐ थुआढ़ा कम्म शैल होना चाहिदा कम्म शैल होऐ लोकें तेल्लू गै इयां चंगा लगदा लोग तेल्लू गै उसी दिक्खना पसंद करदे होर मेरा कम्म इसां गै शैल नी हा ताइयें इसी में कम्मै कोई खास चुनेआ नी ते ना में इसी कम्मै च अग्गें होई ते में फ्ही इ'यां छुड़ी दित्ती मि छड़े इ'यां आक्खो इ'यां में मिगी पसंद ऐ चित्रकारी करना पर अ'ऊं करनी इयां बिच्च मुट्टे बिच्चें बारैं कदें कुदै करनी होन्नी पर इन्नी शैल नी ऐ उसी इन्नी सफाई नी ऐ तुस आक्खो इन्नी शैल नी बनदी ऐ ब फ्ही बी मेरा एह् शौंक ऐ ते में शौंक अपना पूरा करने आस्तै चित्रकारी करना होन्नी